दिक्खो भाई ऑनलाइन शॉपिग करने दा मजा ऐ एह् ऐ कि घर बैठे दे होई जंदा सबकिश ऑनलाइन एह् होंदा निं ते बजारे गी लाना पौंदियां खिट्टां हांडी करनियां पौंदियां पैसे बी जैदा लगदे हे उत्त आपूं जाइयै दिक्खना पौंदा हा सारा फ्ही पसंद औंदा हा तां बंदा लैंदा हा ऑफलाइन ऑनलाइन एह् ऐ भाई दिक्खो ते फौनै उप्पर दिक्खो भाई ओह्दा पूरा दित्ते दा होंदा कनेहा ऐ कनेहा निं जो बी किश लैना होए कपड़ा बूट चपलियां किश बी लैना होए अपने घर बेहियै मंगी ओड़ेा ऑनलाइन करी ओड़े पैसे नेईं शैल लग्गै ते बापस बी होईं जंदी रिर्टन बी होई जंदा मजा गै इसी सगुआं ऑफलाइन करनी होए तां बजारे गी जाना पौंदा कईं लोक पैदल जंदे बचैरे केईं बचैरे गड्डी उप्पर जंदे ओह् बी पैसे बद्ध लैंदे कन्नै चीज लैनी होए तां बद्ध पैसे कन्नै गै थ्होंदी ओह् ऑफलाइन एह् ऐ भाई घर अपने बैठो बेहियै सेई ऐ लेटियै खंदे पींदे जि'यां मर्जी तुस करो होई जंदा नेईं चीज शैल लग्गै ता बास कराई ओड़दा जि'यां हून में बूट मंगाया इक

में घर बैठे दे मंगाया ओह् शैल हा में रक्खी लैता ओह् बजारे गी जाना होंदा हा में लैने गी पैह्लें में त्यार होना पौना हा घर टाइम कड्ढना पौना हा अद्धा घैंटा त्यार होने गी लाना हा फ्ही बजारे गी जाने गी टाइम लाना हा बजारे गी जंदे हे फ्ही फ्ही झगड़ना हा ओह्दे कन्नै उस मैंह्गा दस्सना हा इन्ना सुख ते ऐ निं पैसे घट्ट दस्से दे हे